हॅलो हॅलो नमस्कार कोण उलयतां हां हय हय हय हय बरें

हय विचारूंक शकता तुमी तुमकां कितें विचारपाक जाय ते हय आमी रावता म्हणजे हय ज्या शोपार ट्रक हाडून मारलो त्या शोपाच्या ओपोझिट म्हजे शोप आसा भाजयेचे सो हांव तो गिरायकाचो टायम आसलो आमचो सकाळचो णवांक सुमार काय कितें आनी हांव गिरायक करताले इतक्यान फुडल्यांतल्यान व्हडलो आवाज जालो आनी आवाज जालो तेन्ना पयलीं आमी जाल्यार एका ट्रकान शोपार हाडून मारलेलो फुडल्या आनी तो ट्रक ड्रायव्हर ड्रायव्हर थंयच्यान धांवतालो ते पळयले आमी हय ना म्हणजे तितके आमी लक्ष्य दिवना तो एक्सिडंट जालो ताच्या मागीर आमचे लक्ष्य थंय गेले पूण लोकां कडल्यान अशे आयकून येता की ताचो ब्रेक मातसो फेल जालो आनी ताजो तोल गेलो आनी ताणे व्होरन मारल्ले अशे आयकूंक येता आमकां हय म्हणजे जेन्ना एक्सिडंट जालो पयली म्हणजे सगळे लोक भियाले थंयसर आनी आजूबाजूंक लोक आसले म्हाजी गिरायका आसली ती आमी सगळीं धांवून थंय गेली जाल्यार आमी उनो थंय सोदताली सगळ्यांनी बेगीन बेगीन पुलिसांक कॉनटेक्ट बिन केलो थोडे लोक आसले ते फोटो बिटू काडटाले थंय आनी हय अशा तरेन सिटवेशन ती कशी तरी कंट्रोलान हाडपाक प्रयत्न केलो तो ड्रायव्हर धांवतालो ताकाय लोकांनी धरुन दवरले आनी एक धा मिनटां भितर पुलिस आयले आनी मागीर ताच्यानी मागीर थंय ओनर जो भितर शिरकाल्लो ताका काडले ताका म्हाका दिसता मातशे लागलां देवाच्या कृपेन तो शोपार मातसो भितन आसलो आनी तो ट्रक मातसो फुडल्यान रेजिस्ट्रेशन डेस्का मेरेन भितन घुसलेलो हय तांचे थंय कपड्यांचे शोप आसलें हय अर्धे तरी शोप तांचे मोडून पडला आनी खूब म्हाका दिसतां तांका नुक्सान जाला एक्सिडंटा खातीर हय बरें थॅक्यू